बॉलिवुडांतलो एक्टर जांची फॅशन म्हाका आवडटा तो म्हणजे अमिताभ बच्चन ताची न्हेसपाची पद्दत चड करून ताचे कौन बनेगा करोडपतीन तो वेगळे वेगळे सूट शेरवानीं घालून जे प्रस्न विचारता ते खूब आवडपा सारके तशेच बाकीचे कलाकार जे आमकां बॉलिवुडांत दिसूंक मेळटा म्हणत म्हणत तो शाहरूख खान सलमान खान तांचेंय न्हेसपाची पद्दत म्हाका वा आमच्या असल्या तरणाट्यांक खूब आवडटा